हांव जे पांच नंबर याद दवरपाक शकलो ते म्हणल्यार एक लाख अकरा हजार दोनशे चार एक हजार आठशे चवदा धा हजार दोनशे त्रेवीस बारा हजार चारशे सत्तावन आनी पंदरा लाख बारा हजार चारशे आठ